असां पंहिंजे परिवार ऐं साहेड़ियुनि सां पिकनिक ते कॾहिं पारिक वेंदा आहियूं कॾहिं जू वेंदा आहियूं कॾहिं मॉल वेंदा आहियूं सभिनी जॻहयुनि ते वञण पसंदि कंदा आहियूं जू में ॿारनि खे वधीक मज़ो ईंदो आहे छाकाणि त हुते जानवर ॾिसंदा आहिनि रेल गाॾियूं हलंदियूं आहिनि ऐं घोड़ा हलंदा आहिनि असांखे हीअं सभु ॾाढा वणंदा आहिनि ॿारनि खे बि ट्रेन में विहण मज़ो ईंदो आहे ऐं जीअं पारिक में कंहिं मे वियासी बाग़ीचे में वियासीं त हुते झूला ट्रेन गाॾियूं इहे सभु ॾिसण उन्हनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे बि मज़ो ईंदो आहे वेई करे पंहिंजो त ई ख़ाली टाइम में पारिक में वेई जू में वेई इंजॉए कंदा आहियूं खाईंदा पीअंदा आहियूं ऐं असां हुते वेई जीअं गेम खेॾियोसीं लुडियो ॿारनि खेॾियो कंहिं बेट बॉल खेॾियो सभु वेई करे मस्तु खेॾंदा कंदा आहियूं ऐं ॿारनि खे बि जाम सुठो लॻंदो आहे कंहिं मम्मी पापा सां भाउ भेनरुनि सां सां दोस्तनि सां पिकनिक ते मम्मी असांखे वठी हले थी ऐं पिकनिक ते वञी पिकनिक जो मज़ो वठंदा आहियूं खाईंदा पीअंदा खेॾंदा घुमंदा फिरंदा पक पिकनिक करे सभु मस्ती करे पोइ पंहिंजे घर जा शाम जो वापसि अची वेंदा आहियूं ऐं सॼो ॾींहुं घुमी फिरी सभिनी जी पिकनिक जो इंजॉए थी वेंदो आहे इअं ई असां सभिनी जॻहनि ते पिकनिक करण वेंदा आहियूं